हम लोग अब मतलब लकड़ी से पहले खाना बनता था घर में सब लोग खाते थे बहुत टेस्टी लगता था अब मतलब हम लोग यूटीब से खाना नहीं आता था बनाने अब लोग यूट्यूब से देख करके अब खाना बना लेते हैं जैसे चाउमीन पिज्जा बर्गद समोसा सब कुछ देख के ही घर में बना लेते हैं खाल में टेस्टी रहता है लकड़ी से पकाने में ज़्यादा टेस्टी रहता है और मतलब गैस से कोई टेस नहीं है इसलिए हम लोग अब मतलब सब आदमी खाकर बीमार हो रहा है पहले